अहिड़ी कयूं कई जॻहियूं आहिनि जिते असां पंहिंजे कलाकृतियुनि के ख़रीदे ऐं बेचे सघूं था जीअं अगरि असांजे आसे पासे में कोई मेलो लॻंदो आहे या कोई नीलामी थिए थी त उन्हीअ में बि कोई शइ ख़रीदे या बेचे सघूं कोई बि क कलाकृति ख़रीदे या बेचे सघूं था ऐं सभिनि खां सुठो माध्यम त ऑनलाइन प्लेटफ़ॉम आहे जंहिंजें माध्यम सां किथे बि वेही करे किथे बि कोई शइ विकिणे ऐं ख़रीदी वञे सघे थी त इन जे हिसाब सां त सभिनि खां सुठो माध्यम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉम आहे ऐं मेलो बि आहे जंहिंजे माध्यम सां असां पंहिंजी कलाकृतियुनि के ख़रीद फ़रोख्त करे सघूं था